सानस्रिनायाव ओम गोथौ दैया गोथौ दङ नामा इफोरखो नायनांगो बिनिफ्राय अन्थाइ गोदोर गोदोर दङ नामा नायनांगौ बाह बफांफर थानो हानाय एफोरखो मानि सानस्रिबाय थानायाव बाहाय ओएम सानस्रिबाय थानायाव एफोरखो नायनांगो नायै नायैसो सानस्रि नांगो नङाबाथ' एफोरफोर थाबाथ' नों मा ओह उखुबिदाबो जानो हानाय बिनिफ्राइ सानस्रिबाय थानायाव मबा माबा उम अन्थाइ गोदोर बाह मा बंफांबो बंफां मुराबो थानो हानाय थानो नाङा थाबा बाहाय सानस्रि नाङा एफोरबो थाबाबोथ' बाहाय अखुबिदा जायोना उम बा दै दैआ बुहुत मानि प्लेन एयाव सिङाव माबा दङ नामा बेफोरखौ नायै नायैसो सानस्रि नांगो दैफोरखो नाया सानस्रिबा बाहाय मा होनो प्रब्लेब जायो आरो एफोरखौ नायनांगौ ओह एफोरखो नायाबा नायै नायै बेखौ सानस्रियाबा जोंनि थाखायनो पब्लेम जायो बिदि ओम बंफां गोदोर बंफां मुरा थाबाबोथ' माह होह आथेंफोर नांबाबोथ' नों ओह सिङाव हाबलांनांगोन बेफोरखो बा अन्थाइ गोदोर थाबाबो नों ओह आथेंफ्रा नांबा दुखु मोनगोन बा एयाव बुहुत एफोरबो पब्लेम जागोन नायै नायै बेफरखो सानस्रि नांगो आरो सोनस्रिबा